थांनाय माखासे बोसोरफोराव भारतारि रंजाथाय जारिमिना जेरैबायदि आवगायबोदों दावगाबोदों दानि जुगाव देन्स इण्डिया देन्साव जेरौ गीता कापुर रेम' डेसुजा शक्ति महन थेरेन्स लुविस प्रिन्स राघब दर्मेश आरो बर'फोरनि गेजेराव हायस जौगाबोनो हमदों जेरै बर'नि एकट्रेस फुजि हेलेना गेमस्रिमोन बायदिया बायदि रोखोमनि मोसानाय एक्टिंजों गोबांथार दावगाबोनो हादों बेसोरजों लोगोसे बर' एक्ट'रफोरनि गेजेराव जेरै थप एक्टर नाम मोनदों सोरां नार्जारी लिंसार सिद्धार्त बिथांमोनहाबो गोबांथार रोखोमनि मोसानाय एक्टिंजों जोंनि बर' माहारियाव गोबांथार जौगा होनो हादों बेजों लोगोसे बोसोरारि बैसागु बोथोरखौ बरायनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो गामि सिङाव थानाय थाउनाव थानाय बर' हिनजावफोरा उन्दै गिदिर बुरि गासैबो माने गोमो दखना फाहारनि जोमग्रा गोजा जोमनानै लैहोर लैहोर ज' ज' ओंखारनानै बयनिबो नखर नखर गाजा गोमजा मोसानाया गोबां माने सोमोनांहोदों गोदो सिगांनिफ्राय दानि नैबे बोसोराव बांसिन साबसिन बयबो रंजा रंजानो हादों आरो गुबुन माहारिया जेरै अखमियाफ्रा बिहु बिहु बोथोराव जेरैबायदि मोनसे द्रेस गान्नानै गोबांथार रोखोमनि मोसानायजों बयखौबो सोमोनांहोनो हादों आरो गोबां सुबुंफोरा जेरै नायनो मोजां मोनदों जेरै देन्स इण्डिया देन्स आरो मा होनो बर' गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोसानाय गोबांथार रोखोमनि दानि बांसिन बोनो हानायानो देन्स इण्डिया देन्स बेबायदि प्रग्राम लायै लायै दानि मुगानि गथ'फोरा गोबांथार दावगाबोनो हादों बेबायदि मोसानायजों बोनो हानाय आरो बांसिन तिभि सिरियेलाव होयोबा